ہاں میرے پاس بھائی بہن ہیں میں ان سے بہت کم ملاقات کرتا ہوں اور جب بھی میری ملاقات ان سے ہوتی ہے تو میں سب سے پہلے اس کی پڑھائی کے بارے میں پوچھتا ہوں اور وہ اگر مجھے اپنی پڑھائی کی اچھی باتیں بتاتے ہیں تو میں انہیں اپنا زیادہ پسندیدہ سمجھتا ہوں اور میں پھر اس سے کہتا ہوں کہ امتحان میں اگر تم اچھے نمبرات لاؤگے تو میں تمہیں انعام عطا کروں گا